जी मैंने बस का बस की यात्रा की है मैंने बालाघाट गई थी घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है बस में जाना बस में बैठकर गए तो बरसात के भी दिन में यानि जाओ कहीं तो बहुत ही सुंदर आसपास का पर्यावरण दिखता है बहुत ही अच्छा लगता है खेत खलिहान हरे भरे लगते हैं पहाड़ पर्वत नदी मिलती हैं खेतों में पानी भरा होता है बहुत ही सुंदर लगता है और मैं उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रहती हैं बहुत आरामदायक तो सीटें भी बहुत अच्छी होती हैं मैं सामने ही बैठके देखी हूँ और गई हूँ घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है जिसमें खिड़कियाँ भी बंद रहीं तो ज़्यादा ठंडी हवा भी नहीं आती और बस की यात्रा बहुत ही अच्छी लगती है बीच बीच में स्टाफ भी मिलते चलते हैं यात्री आते हैं चढ़ते हैं उतरते हैं और बीच में कोई स्टाफ मिलता है तो वहाँ उतर जाओ मैं बीच में सिग्नी में उतरी वहाँ चाय कॉफ़ी पी हम लोगों ने और कुछ फल फ़्रूट भी खरीदे फिर आगे गए और बहुत ही अच्छा लगता है हमें बस का सफ़र